नमस्कार नमस्कार जी लकड़ी वाले बोल रहे हैं बताइए भैया जी क्या बनवाना है क्या क्या बनवाना है आपको लक जी लकड़ी जी जी जो है पूजा घर में जो लकड़ी है शुभ जो है आम की लगना चाहिए हाँ पूजा घर में लकड़ी जो है लगेगी तो आम की लकड़ी शुभ मानी जाती है आम का पेड़ बढ़ियाँ अच्छा आता है तो पेड़ आम की लकड़ी लगनी चाहिए

आम की हमारे पास लकड़ी आम की लगी हुई है वो मिल जाएगी आपको जैसा इतना बड़ा मंदिर बनवाएंगे इतना उस हिसाब से लकड़ी लगेगी जी जी तो इसमें हाँ लकड़ी काफी लगेगी इसमें लकड़ी जो है आम की तो महंगी मिलेगी ना ये करीब मन जो मन्दिर है बन के कम्प्लीट हो जाएगा पचास चालीस पचास हज़ार लगेगा उसमें जी कंसेशन का कंसेशन क्या इसमें करें जी ये आम की लकड़ी मिलती भी कम है और आम कटता भी कम है तो आम की लकड़ी महँगी ही रहती है इसीलिए तो आप ले लीजिए आप जो एक काम भी बता रहे हैं घर में दरवाजा भी लगना है विंडो भी लगना है तो आपका जो रेट है वो जी मिल जाएगी आपको सही रेट में लगा देंगे मेरे पास तो लकड़ी दरवाजा विंडो की है साखू है हाँ भेज देंगे वो लगा देंगे अपना सब कारीगर बढ़ियाँ मिलेंगे आपको लकड़ी भी हम देंगे साखू की हाँ नहीं नहीं नहीं वो नहीं लगेगा हाँ लकड़ी सब अच्छी होगी और बाँकी ये दरवाजा विंडो के लिए भी वो साखू की है शीशम की है सो सागवान की है सब हल्की लकड़ी है बहोत मजबूत लकड़ी है सब मिल जाएगी तुमको हाँ आम भी मिलेगा आम का लकड़ी मिलेगा मंदिर में आम को आम में मन्दिर में आम लगता है ठीक है लगता है अच्छी लकड़ी देते हैं जी

जी देखिए फिर हम जैसा होगा आप बता देना हमको आम की लकड़ी जी कितनी आप आके एक बार देख लीजिए अपना लकड़ी जी जी ठीक है हो जाएगा जी नमस्ते